हैल्लो हांजी औना फिर कल नेईं तुस आक्खा दे नेईं औन आस्तै घर दी कम्म दी गल्ल निं ऐ पैह्ले पिछले हफ्ते बी दो छुट्टियां मारियां कोई कम्म थोह्ड़ी ऐ इद्धर घर साढ़े कम्म होंदा कोई हां के पूरा बरांडा इ'यां गंद पेई पाइयै रक्खे दा तुसें में परसूं दा आखेआ हा तुगी कि भ्रावा कम्म करियै जायां परसूं बी तू तौले चली गेआ हून घर ब्याह् ते केह् करना हून मेरे घर कम्म निं करना तू तनखाह् तुगी टैम उप्पर दिन्ना पूरी केह् चक्कर ऐ एह् घर कम्म ऐ ते फिर ओ गल्ल थोह्ड़ी ऐ घर कम्म ऐ ते फिर कोई अपने जागते भेज कोई अपनी कुड़ी भेज कोई कम्म कुम्म कराओ एह् थोह्ड़ी कम्म ऐ कि सारे बरांडे घर गंद पेदा हो ते तेरे घर ब्याह् ऐ एह् बी गल्ल थोह्ड़ी होई फिर तुई कोई फायदा निं तनखाह् देने दा में आपूं कम्म करना जे हां इक दो दिन तक आई जाह्गा बो इक दो दिन तक ते बड़ा टैम ऐ इन्ने इन्ने चिर में केह् करना मह इक दो दिन कु'न्नै करनी सफाई मी दस्सां हां एह् गल्ल थोह्ड़ी होई कोई बंदा राती आइयै कम्म करी लैंदा सवेरे आइयै कम्म करी लैंदा पर छुट्टी आह्ली गल्ल नी ऐ किन्ने दिन दी छुट्टी मारनी पूरा मी पूरा सिस्टम सना फिर उस स्हाब कन्नै होना फिर कोई बद्ध छुट्टी मारी ते फिर मैं कड्डी ओड़ना कम्म उप्परा दस पन्दरां छुट्टियां बज्जी जानियां केह् चक्कर कोई घर ब्याह् ऐ तेरे कोह्दा ब्याह् ऐ भ्रा मेरे दा ब्याह् ऐ ते ओह् गल्ल निं ऐ कोई ब्याह् दे बिच कोई पंज छुट्टियां थोह्नियां जैदा तो जैदा दस पन्दरां छुट्टियां जे तू सोचा ना दस्स पन्दरां छुट्टियां निं थ्होनियां में कम्म पर कड्डना ही फिर ते फिर निं आखेआं कि तुसैं सनाया निं कम्म उप्पर कड्डी ओड़ेआ फिर दस पन्दरां छुट्टियां में निं देनियां पंज छुट्टियां थ्होनियां जैदा तों जैदा ठीक ऐ बीह् पं'जी छुट्टियां बज्जी जानियां ते फिर में कम्म उप्पर कड्ढी फिर इक कम्म कर तूं बापस निं आयां कम्म करने ठीक ऐ तू फिर अपने घर गै रौह् तू ब्याह् गै मना जिन्ने ब्याह् न हां मी फोन निं करेआं बापस